जय झूलेलाल असांजी भाषा सिंधी भाषा आहे जंहिं सां असांजी पहचान आहे सिंधी भाषा जे करे ई असां हिन दुनिया में सुही रहियां आहियूंं जींअ त असांजे सिंधीअत में जेको सुभाणे ॾिण आहिनि जींअ त चेटीचंड चालीहो चेटीचंड में असां पंहिंजे इष्टु देविता झूलेलाल जी पंहिंजा भॼन ॻाईंदा आहियूं महिमा ॻाईंदा आहियूं ऐं हुन में हिकु जेको आहे सो जो राति झूमिरि ऐं छेॼ लगाए ख़ुशि थींदा रहंदा आहियूं घणेई हुन में बि लाॾा जेको आहे सो भॼन ॻाया वेंदा आहिनि झूलेलाल जा ऐं सॼो हंदि जेको आहे सो शो ख़ुशियुनि सां भरियो पियो हूंदो आहे हुनजा ॿियों चालीहो आहे जेको चालियई ॾींहं बहिराणो साहिब कढिबो आहे माण्हू दरिया ते पंध ई पंध वेंदा आहिनि भॼन ॻाईंदा लाॾा ॻाईंदा झूलेलाल जा उस्तुतियूं पंजणा ॻाईंदा पंहिंजो वेंदा रहंदा आहिनि ऐं दरिया ते अहिड़ी प्रार्थना कंदा आहिनि त असांजे ॿारनि खे वॾी हयाती बि अहिड़े नमूने सिंधियत असांजी जेका आहे घणनि ई ॻाल्हियुनि सां प्रभावित कयो आहे ऐं सिंधियत में जेके शादियुनि मुरादियुनि में बि जेके लाॾा आहिनि उहे बि असांजी भाषा खे घणोई प्रभावित कनि था लाॾा असांजा ॿियनि गाननि खां बिल्कुल बि अलॻि आहिनि ऐं जेके ॿियां माण्हू पाणि ॿुधी ख़ुशि थींदा आहिनि